हिन्दी भाषा के कुछ आम कहावतें और मुहावरे जो हम रोज़ मर्रा के ज़िदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के से इस्तेमाल होए जाते हैं जैसे कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद भैंस के आगे बीन बजाना बिना सिर पैर के बात करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ये सब मुहावरें हैं जो ज़्यादातर बुजर्गों के से के द्वारा बोले जाते हैं अपने बच्चे या फिर युवाओं को कुछ शिक्षा देने के लिए की वह जो कर रहे हैं वह गलत है और सही मार्ग बताने के लिए हम हम इसका ऐसा समाधान ले सकते हैं जैसे कि भैंस का आगे बीन बजाने का मतलब ये है होता है कि आप एक मूर्ख मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति को कुछ चीज आप समझाते जा रहे हैं लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आ रही है आप उसे एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार समझाएं लेकिन वो आखिर आखिरकार अपने मूर्खता में आके वही गलती कर रहा है तो इसका समाधान इस प्रकार से दिया दिया गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा की भैंस के आगे बीन मत बजाओ बजाओ ये शब्द शब्द जो रहते हैं वो वो ज़्यादा ज़्यादातर बहुत कम ज़्यादातर नहीं कहा जा के बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इसे बड़े बुज़ुर्ग कुछ कुछ समय पे इसका प्रयोग करते हैं वो वह भी जब किसी को उनको कुछ चीज समझानी हो या फिर किसी चीज़ के बारे में उसको बोलना हो कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के मुहावरे एवं कविताएं ऐसी होती हैं जो युवा पीढ़ी एवं बच्चों को को युवा पीढ़ी एवं एवं बच्चों के प्रोत्साहन में मदद करती हैं जिसे पढ़कर या जिसे सुनकर भाई ये ये सोचते हैं कि हाँ इस चीज को हमें अपनी ज़िदगी में लागू करना है ताकी हम अपने आने वाले भविष्य के भविष्य के लिए अच्छी अच्छा कर सकें